हैलो तुस स्विगी थमां बोल्ला दे ओ में राजमां चौल दा ऑर्डर दित्ते दा हा ते जिसलै मिगी मेरा ऑर्डर थ्होआ में दिक्खेआ ओह्दे च दाल मक्खनी ही ते में हून चाह्न्नी आं कि तुस मिगी मेरे पैहे बापस देई ओड़ो जां तुस मिगी जे में मंगाए दा हा जां तुस मिगी ओह् देई ओड़ो मेरी शकायत सुनन्ने लेई थुहाड़ा बड़ा बड़ा धन्नबाद